ई जे बेडशीट लेलिए देखएमे तऽ बहुत सुन्दर रहए लेकिन एहिमे बहुत दिक्कत ई भेल जे एकर तऽ रङ्ग चलि गेल बहुत जल्दी आओर बहुत जल्दी फाटिओ गेलैए